इक में डोगरी च कविता सिक्खी दी इक टैम दी में कुसै कोला में पढ़े दा ऐं नीं में अनपढ़ आं कुसै कोला लखाई ही एह् सुनी ही में के डोगरी च में इक कविता तुसें सनाना चाह्न्नां झोट्टी दंदेआ दा पेई नोह्ड़ी जङ भज्जी गेई झोट्टी दंदेआ दा पेई नुआढ़ी जङ भज्जी गेई चाचू खट्टै रा करला लाड़ी आखदी गजरें दा गै चाऽ चाचू खट्टै रा करला लाड़ी आखदी गजरें दा गै चाऽ अन्दर नाज्जे दा निं दाना लाड़ी आखदी हरी दोआरे गै जाना अन्दर नाज्जे दा निं दाना लाड़ी आखदी हरी दोआरे ई जाना बाड़ी सोकै गेई पेई लाड़ी प्यौकै गेई बेही बाड़ी सोकै गेई पेई लाड़ी प्यौकै गेई बेही कुतै राह् कुतै बाह् कुतै कलपने गी जां कुतै राह् कुतै बाह् कुतै कलपने गी जां जित्थै होऐ धाम धूनी उत्थै बड्डा भाइयां जा जित्थै पेई गेई काह्न उत्थै तेज्जे दी गै पशान जित्थै होऐ धाम धूनी उत्थै बड्डा भाइया जा जित्थै पेई गेई काह्न उत्थै तेज्जे दी गै पशान बैरी आह्ला पुन्नु ठौकर रेहा पंजै म्हीने नौकर आंदी ठोइया गेदी झारी सुच्चा नेचा टोपी भारी बैरी आह्ला पुन्नु ठौकर रेहा पंजै म्हीने नौकर आंदी ठोइया गेदी झारी सुच्चा नेचा टोपी भारी आया मंगलबार खट्ट डाही मंझ पसार आया मंगलबार खट्ट डाही मंझ पसार अद्धी रात बीती चोरें गैह्ला शेड़ कीती अद्धी रात बीती चोरें गैह्ला शेड़ कीती असें पट्टु लेआ चिक्की असें ई चोर निं छोड़न दिक्खी होआ बड्डै पैह्र चल चलिए पैह्लो पैह्ल शैह्र होआ बड्डै पैह्र चल चलिए पैह्लो पैह्ल शैह्र फराट्टी त्र'ऊं क्रोएं दी लग्गी छिड़क लारें आह्ली लब्भी फराट्टी त्र'ऊं क्रोएं दी लग्गी शिड़क लारें आह्ली लब्भी आई कड़कदी दपैह्र जाई पुज्जे जम्मू शैह्र आई कड़कदी दपैह्र जाई पुज्जे जम्मू शैह्र आया रघुनाथ दा मन्दर अग्गें धर्मार्थ लग्गे दा लंग्गर आया रघुनाथ मन्दर अग्गें धर्मार्थ लग्गे दा लंग्गर आओ आओ करी सद्दन बड़े भोले भाले लब्भन आओ आओ करी सद्दन बड़े भोले भाले लब्भन आए उठी गलास दो उठ तेजां हत्थ धो चटनी बक्ख सलूनें त्रै तेजैं सुट्टी चंगी तैह् चटनी बक्ख सलूनें त्रै तेजैं सुट्टी चंगी तैह् अर्ऱे रपे बने त्रै उस लैते दे द'ऊं रपे द'ऊं रपे लैते जां इक रपेआ लैते दा उ'नें इक्कै सलाह् दस्सी नाह्ड़ा पट्टु लैओ रक्खी ते मारे धक्के कड्ढेआ बाह्र अग्गें लग्गे दा नलका टूट्टी कुसै कोला खोलाही असें शंबा लेई डाही टूट्टी कुसै कोला खोलाही असें शंबा लेई डाही बस करी करलां कन्नै मुंडी लांह्दा जां बस करी करलां कन्नै मुंडी लांह्दा जां टूट्टी कुसै कोला खोलाही असें शंबा लेई डाही बस करी करलां कन्नै मुंडी लांह्दा जां ओ दूआ जनां आया ते उस टूट्टी बंद कीती ते भी घरै आया